हँ खेतीबाड़ीके बारेमे हमरा जहाँ तक जे मालूम हए जे उपज करैत छी ताहि पर जे हय से कीटनाशकके दबाइ तबाइ कम बेबहार कयलहुँ हँ गोबर बेबहार बेसी कयलहुँ इहए सब बात चलै हय आओर कोइ दिक्कत नहि हँ गोबर गोबर पर हमसब काम बेसी करैत छियै कीटनाशकके भरोसा पर नहि रहैत छियै अगर कनी मनी दैके पड़ैत हय तऽ दै छियै फायदा कनी आबैत हय लेकिन खेतीके जमीनके बारेमे नोकसानी होयत छै ताहि दुआरे हमसब गोबर बेसी बेबहार करैत छियै गोबर से हमसब बेसी लाभ पाबैत छियै गोबरे देलहुँ बेसी कऽ कीटनाशक बला दबाइ कऽ कम बेबहार कयलहुँ जे नहि देला से नहि बनै हय ओएह मोताबिक देलहुँ आ ओएह पर जे हय से अपन समय कटैत छै समय पर जे जरुरत पड़ैत हय से दै छियै आर कोनो बात नहि दिक्कत नहि हय